हॅं हॅं कियाक ने बतायब बता सकै छी हम जी ठीक पुछू कथीक बारेमे जानकारी लेबाक अहि

मिथिला मे घुमैके लेल मन्दिर सब छै कतेक बिदेश्वर अछि बिदेश्वर स्थान बहुत नीक मन्दिर आओर तकर बाद अछि दुर्गा मन्दिर ओतय अतय मिथिलामे जे पर्व त्योहार होयत अछि दुर्गापूजा बहुत नीक मनायल जायत अछि मिथिला के बहुत नीक त्यौहार अछि दशमी और छठि होयत अछि आओर होली होइ छै तकर बाद रक्षा बन्धन होइ छै तकर बाद रक्षाबंधन होइ छै आओर होली हाँ मिथिलामे हॅं छठि जितिया हॅं छठि जितिया आर अथी होइ छै मधुश्रावणी होइ छै तकर बाद दीपावली सौंसे होइ छै हॅं आर आओर होइ छै

आर होइए एकटा कालियो पूजा होइया हॅं हॅं हॅं मिथिला पेंटिंग बनाबै छै हर चीज पर शादी जेना होइया ओ कपड़ा तकर बाद हर चीज पर पोस्टर होइ छै जेना टोला निपैबला पर हर चीज बनै छै और सिक्कियो सेहो छै सिक्कियो पेंटिंग बनै छै पथिया मौनी बनै छै टिफिन बॉक्स बनै छै तकर बाद भगवानके मूर्ति सब बनै छै बहुत रंग विरंगक ठीक छै करैत रहब